खामानिनि अनगायै आङो मोसानो मोजां मोनो मोसानायाबो जाजोबा ओरैनो फाहे फुहे मोसायो आं आरो सिख्लाफोरजों बेरायनो मोजां मोनो सिख्लाफ्राबो गैजाया होनब्लाबो मोजां मोनो गोसो सिङाव बेरायनानै आङो सियारफोर बोखारनायाव मोजां मोनो नवाव एसे बोथ्रोदलाबायनो संनायावथ' बरिया रोङो आं संनो ओंखाम ओंख्रि गोथाव जाजोबो बिमा फिफायानो ब्रां ब्रां जायो आंनि संनायखौ बिफोरनो आंनि मोजां खामानि आङो ड्रयारफोराव जिखौ सुवा गारा ओरैनो गारसोना दोनो आरो आङो मबाइलाव गेम गेलेनाय गेम गेलेनायखौ मोजां मोनो दा आङो ओरैनो थाबाय थाबाय थानानै जानायखौ मोजां मोनो उन्दुनो मोजां मोनो फायखानायाव आधा घन्टा गाहाम खिनो मोजां मोनो दुगैनो मोजां मोनो लामा लामा बैग्रि बिफाङाव फिथाइ हाननो मोजां मोनो दा आं ओरैनो बेराय बेरायखौ साबसिन मोजां मोनो न'वाव बेरा दुमनाय मैगं गायनाय हाल एवनाय बायदिसिना मोजां मोनो हमम दा आङो बिफां गाखोनानै फिथाइ हाननायखौ मोजां मोनो बिफाङाव बिबार खुबैस्रिलाबायनो मोजां मोनो आङो उन्दुनायखौ साबसिन मोजां मोनो आङो मैगं गायनाय हाल एवनाय बायदिसिनाफोरखौ मोजां मोनो न'वाव जेरै साफाखालामनाय बायदिसिना सिबला जावखुलाय हालेवनाय बागुरुमबा मोसानो साहा लोंनाय ओंखाम संनाय बायदिसिना मोजां मोजां मोनो आं दा आङो